ہمارے بہار میں بہت ہی غریبی تھا تو نتیش کمار جو ہے وہ نے غریبی کو دور کرنے کے لیے پہلے سے ہی تیاری کر رہے تھے اور بہت سی یہ آدمی سب بہار کے لیے غریبی کو دور کرنے کے لیے پہلے سے ہی کام کر رہے تھے اور بہار میں بہت کچھ ترقی کیا گیا نتیش کمار نے بہت ہی کوشش کی اور بہت ہی غریبی کو دور بھگانے کے لیے انہوں نے کیا کیا نہیں کیا بہت ایسا کام کیا ہے بہت ایسی جو چیز ہے جو مطلب کی کرا ہے اب بہار میں غریبی دور بھگانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا ہے نتیش کمار اور بہت کچھ کر رہے ہیں ابھی تک بہار میں غریبی دور کو کر رہے ہیں اور بہت کوشش کیا نتیش کمار نے جو بہار میں غریبی دور ہو جائے تو اس کے لیے حکومت نے اور بہت آدمی نے سپورٹ کیا جو بہار میں غریبی دور کیا جائے تب جا کر آج بہار میں غریبی ختم ہوا ہے اور بہت ہی کچھ نتیش کمار نے اپنے بہار کے لیے غریبی کو دور کرنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور بہت کچھ کر رہے ہیں ابھی تک اور غریبی کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں حکومت اور نتیش کمار جو ہے بہت کچھ کر رہے ہیں غریبی کو دور بھگانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا نتیش کمار بہت کچھ کیا یہ پارٹی سے الیکشن لڑے وہ پارٹی سے لڑے غریبی کو دور کرنے کے لیے اپنے بہار میں غریبی کو ختم کرنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے نتیش کمار نے اور کر رہے ہیں ابھی تک نتیش کمار اب آگے کیا ہوتا ہے دیکھیے غریبی بہار میں دور تو ہو گیا ہے اور دور کرنے میں اور لگے ہیں جے مطلب کہ بہار میں کوئی غریبی نہ رہے اور غریبی ختم کر رہے ہیں نتیش کمار اور پبلک پورا سپورٹ کر رہا ہے جو بہار میں غریبی ختم ہو جائے